इस सवाल विच मिकी पुच्छेआ गेदा अपने लोकल मेल्ले दे बारे च यानि कि जात्तर मेल्ले दे बारे च में अपने निक्के होंदे दे बारे च सनाना चाह्नां साढ़े इत्थै इक् मेल्ल लग्गे लग्गे दा होंदा ओह्दा नाम ऐ छिंज एह्दे विच दूरे दूरे दे पैह्लवान कुश्ती लड़ने आंदे बचपन दे विच असैं इत्थैं बड़ी मौज मस्ती कीती दी इत्थै दूरे दूरे पैह्लवान जेह्ड़े घुलने आंदे उनें बड्डा इनाम दित्ता जंदा इत्थै बड्डे इनाम कि इनाम निं बोला जंदा इत्थै बोला जंदा माल्ली इत्थै अस इत्थै अस बोह्त बारी गेदे इत्थै खाल्ली अस छिंज दिक्खने निं बल्कि बोह्त सारी गेमां खेलने वी जंदे हे एह् साल्ले दे इक बारी होंदी अस इत्थै जेह्ड़ी जेह्ड़ी गेम खेलने जंदे हे जि'यां कोई रिंग आह्ली गेम होई गेई जियां कोई गन कन्नै बैलून फाड़ने और अस सारे दोस्तें कन्नै अपने दोस्तें कन्नै जंदे हे पानी विच काइन सुट्टना कोई कोई रिंग उप्पर सुट्टनी जे जे जेह्ड़ी रिंग उप्पर आनी चीज जिस रिंग उप्पर जिस चीज उप्पर असैं रिंग सुट्टी ओह् चीज साढ़ी होई जंदी ही बस इत्थै अस खाने पीने जंदे हे जि'यां न्यूट्री आह्ला कुल्चा होई गेआ लच्छे होइये होर वी बड़ी तरह दी चीजें अस इत्थै दोस्तें कन्नै मौज मस्ती करने जंदे हे छिंजा बिच बड़ा मजा आंदा हा निक्के होंदे अस पूरे साल एह्दा वेट करदे हे की कदूं छिंज आनी ऐ असैं पैह्लवान दिक्खने जाना ऐ जेह्ड़ा एह् छिंज दा त्यौहार ऐ इत्थै साढ़े लोकल एरिए च बड़े धूम धाम कन्नै मनाया जंदा धन्यवाद